हाँ दुनिया अब बदल रही है समय के साथ आधुनिकता के साथ दुनिया बदल रही है अब दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है इसको लेकर मेरे ये विचार हैं कि मनुष्यों को ये बदलाव के साथ बहुत ही मदद मिल रहे हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हो रही है तो मनुष्यों की सहायता हो रही है जिससे मनुष्य जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं मनुष्यों का खाने खान पान में बदलाव और पहनने में बदलाव भाषा बोली में बदलाव रहन सहन में बदलाव हो रहा है इसी के साथ आधुनिकता बढ़ रही हैं और विकास बढ़ रहा है मनुष्य अपने कार्य को अब बेहतर तरीके से कर सकता हैं यही एक बदलाव की श्रृंखला है जो कि दुनिया को आगे ले जा रही है और अपने कार्यों को पूर्ण कर रही हैं ये विकास का एक अच्छा पड़ाव हैं